योगा में केतिरा ई आसन जेके लचक ऐं ताक़त खे मजबूत करण में मदद करे सघनि था इहे आसन जिस्मानी ऐं ज़हिनी हालति खे बहितर बणाइण में मदद कनि था ऐं जिस्मानी ऐं ज़हिनी तनासुब खे घटाइण में मदद कनि था कोबिरा पोज़ हीअ आसन पुठीअ खे गले खे मजबूत करनि में मदद करे थो इहो ताक़त ऐं लचक लाइ ई फ़ाइदेमंद आहे वीरभद्र आसन वीरभद्र आसन पेरनि जांघनि हिप्स ऐं कमर जे मांसपेशियुनि खे मजत मजबूत करण में मदद करे थो ताड़ासन पहाड़ी पोज़ आहे इहो आसन लचक ऐं इस्तिकाम खे वधाए थो ऐं स बॉडी जे जिस्म जी ताक़त खे वधाए थो अॻिते वधी रहियो आहे हीअ आसन सां बॉडी या जिस्म खे लचकदार बणाइण थो ऐं पुठियां पुठीअ जे मांसपेशियुनि खे मजबूत करे थो पोर पोस पोज़ ई आसन जहिनी ऐं जिस्मानी तनासुब खे घटाइण ऐं जिस्म खे आरामु ॾियण में मदद करे थो इहे आसन न रुॻो जिस्मानी ताक़त वधाइण में मदद कनि था परि ज़हिनी हालति खे बहितर बणाइण में ऐं जिस्मानी ऐं ज़हिनी त्वाजन खे बरकरारु रखण में मदद कनि था